हमर सभके प्रमुख वस्त्र मिथिलाञ्चलके प्रमुख वस्त्र धोती आर कुर्ता छै धोती कुर्तामे मनुष्यक मनुष्य मिथिलाञ्चलके मनुष्यके बजाय बढ़िऑं भावै छै आ ई धोति कुर्ता निश्चिते रुपसँ सब आदमी के पहिरयके चाही आओर हमर सभके महिला मिथिलाञ्चलके महिला सुती साड़ी सेहो बहुत पहिरै छथिन आ सुती साड़ी अहिठुनका प्रमुख वस्त्र थिकहि सुती साड़ी जे विदेशसँ आबै छथि या देशोमे निर्मित होइत अछि ई बहुत महगा होइत अछि एहिके लेल हमर सरकार बहुत पहिने हस्तकरघा करघा चरखाके निर्माण भेल रहै जे आइके समयमे लोप भऽ गेलइ हँ जे पहिने गरीब गुरबा चरखा चलाय कऽ रुइया सँ काटि कऽ अथी बाटी बनाकऽ ओकरा बेचैत छलखिन आ ओहिसॅं गुजर करैत रहथिन ओतबे नहि हमर मैथिल ब्राम्हण जे छलैथ ओ हुनकर गरीब जे छथि महिला सब या एकटा पेशाके रुपमे कहिऔ जे जनउ सेहो काटै छथिन आ जनउ एकटा उद्योगके रुपमे लेने रहय जाहिसॅं कि महिला सबके आमदनी होइत रहै आ एतुका पेन्टिंग मिथिलाके पेन्टिंग दुनिआमे प्रसिद्ध छथि अगर दुनिआमे पेन्टिंगके स्थान छै तऽ मिथिला पेन्टिंग के भी कोनो स्थान अछि जाहिसँ आइ तक देखल जाइया जे मिथिलाञ्चलमे अरिपन पड़ैत अछि पूजापाठमे कोनो पुजामे अरिपन पड़ै छै जेहि अरिपन के हमलोग हमरा सब पैंटिंगे के रुप देने छियै ओ देवताके पूजाके लेल होइ छै लेकिन पेंटिंगेके रूप छियै आ एहि पेन्टिंगमे हमसब जे छै से आस्थाके जोड़ने छियै हमरा सबके जे शादी बिआह यहाँ होइ छै तऽ ओहो समय शादियो बिआहमे पैन्टिन्ग व्यवस्था होइ छै नया घर बनै छै ओहोमे पेन्टिंग के व्यवस्था होइ छै आ मिथिला पेन्टिंग के चलय छै